جی ہاں میں نے بھی پرندوں کے گروپ میں رہی رہتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے اور اس سے بہت ایسا بہت اچھا لگتا ہے جب سو پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور گاؤں گھر میں بھی دیکھتے ہیں تو بطخ ہوا مرغی ہوا یہ سب پانی وغیرہ میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور پرندوں کے قلب بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں پرندوں کا نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں ہم بھی دیکھی ہوں گروپ میں رہی ہوں بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور پرندوں کے سو پرندے ہزار پرندے جب ایک ساتھ اڑتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بہت کٹن وغیرہ بہت مست رہتا ہے دیکھ پرندوں کو بہت مست لگتا ہے دیکھنے میں اور پانی وغیرہ میں جب بطخ وغیرہ چلتے ہیں اور گاؤں گاؤں گھر میں بھی دیکھے ہیں پرندے خوب اڑتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور جہاں پرندوں کا قلب رہتے ہیں وہاں بھی جا کر دیکھے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور پرندوں کے قلب گاؤں گھر میں دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بچے وغیرہ اسے پکڑتے ہیں تو اڑتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور بچے وغیرہ جو اس سے کھیلتے ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں پرندوں بہت خوبصورت رہتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم کو بہت پسند ہے بہت اچھا چیز ہے اڑتے ہیں تو پروں کے ساتھ اتنا مست اڑتے ہیں دیکھنے میں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے